ہاں میں نے آنلائن گیمنگ میں مقام مطلب مقابلے میں حصہ لیا ہے وہ میں پبجی کھیلا میں نے بہت پبجی کھیلا ہے ٹورنامنٹ کھیلے ہیں بہت اچھے اور بہت اچھا ایکسپیرئنس رہا میرا اور میں کافی ٹورنامنٹ بھی جیتا ہوں بہت اچھے لیبل پہ میں نے کھیلا ہے پبجی